हांव स्कुलांत आशिल्ल्यान स्कुलांतले भुरगे स्पर्धेक वता त्या ठिकाणी तांणी जैत मेळयली किंवां तें जेन्ना परफोर्म करतात तांचे विशेश करून फोटो काडटा हांव घरा कडेन किंवां भायर झाडां लायलात झाडां कशीं आसात कितें आसात तांचेय फोटो काडटा अश्या प्रकारचे विविध फोटो काडटां